तस्वीरें लेने के लिए मैं मेरे फ़ोन के कैमरे का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि फ़ोन के कैम फ़ोन के कैमरे में मुझे फ़ोटो लेना अच्छा लगता है दूसरा आसान होता है फ़ोन हमारे साथ हर जगह होता है किसी बड़े कैमरे को ले जाने में या रखने में दिक्कत होती है तो इसलिए मुझे आसान लगता है फ़ोन को ले जाना और फ़ोन से फ़ोटो लेना मुझे अच्छा लगता है